हाँ भैया आपका शुक्रिया रात में ग्यारह बजे भी आपने मुझे अपने घर पर सुरक्षित पहुँचाया आजकल की इस दुनिया में कोई विश्वास पात्र नहीं है परंतु जब मैंने आप पर विश्वास किया तो मेरे विश्वास पर आप खरे पहुँचे शुक्रिया भैया आपने मुझे डी आई जी बंग्लो सुरक्षित पहुँचाया इतनी दूर हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक जब मुझे कोई ऑटो वाला बैठा नहीं रहा था तब आपने मुझे बैठाया ऑटो में और इतने कम दामों में आपने मुझे छोड़ दिया और हमारे यहाँ की इतनी सड़क बन रही है जी जी तो तो भी आपने मुझे इतना दूर रास्ता तय किया शॉर्टकट वाली रास्ता हाँ भैया जो बन रही है आपने अभी देखी उससे जल्दी हम घर पहुँच जाते हैं उसको छोड़ कर आपने लॉन्गकट लिया और हमको पहुँचाया थैंक यू भाई